बोलिए

हँ हँ हँ बोलिए हम गाइड छी अहाँके

हँ बोलिए

चम्पारण डिस्ट्रिक्ट छै ने वहाँ पड़ैत छै हँ

हँ न्हिन्हि अहाँ जेना किछुसँ एबै ने ऑटो या टोटोसँ ओ अहाँकेँ वहाँ तक अपने बोलबै की हमरा वहाँ जाइके छै वहाँके वहाँ छोड़ि देत बगलके सिटी भेलै चम्पारणके बगलमे बगलमे पड़ै छै बेतिया बेतिया जिलाके बगलमे छै चम्पारण

मौसम बढ़िआँ छै अहाँकेँ जे जे टाइगर रिजर्व जे छै ओ अहाँकेँ जे छै

हँ

बोटिङ्ग भी करए पड़ै छिऐ ओकरो सुविधा छै गण्डक नदी छै बगलमे

आर पक्षी सब भी देखि पाबै छिऐ बर्ड वाचिङ्ग करए सकै छी अपनेके रिलेक्स करैके बहुत बढ़िआँ जगह छै गण्डाइ नदी जे छै ने ओकरा नजदीक अपने बैस कऽ आराम करै पाबै छिऐ

केतना एकड़मे एकर जे एरिआ छै ओ छै अहाँकेँ आठ सए अन्ठानबे पॉइन्ट पचासी किलोमीटर मतलब भए गेल अहाँकेँ तीन सए छिआसी पॉइन्ट उनासी वर्ग मिलीमीटर एकर जे स्थापना भेल रहै ओ भेल रहै अहाँके उन्नैस सए अठसठिमे